ہندوستان کی ایک ایسی تاریخ ہے جو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے اتنے کم وقت میں صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں سال کی تاریخ بیان کرنی ہوگی اس کے مختلف ادوار ہیں ہندوستان کا ایک دور پتھر کا دور کہلاتا تھا اس زمانے کی کچھ چیزیں آج بھی ملتی ہیں جو یادگار کے طور پر رکھی جاتی ہیں ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کا ایک دور آتا ہے جب وہ اس ملک میں تشریف لائے اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا اس کو ہر طرح سے ترقی سے نوازا پھر انگریز آئے اور انہوں نے اس ملک کو غلام بنا لیا لیکن یہاں کے تمام لوگوں نے آپس کے اتحاد سے مل کر ایک بہت لمبی لڑائی لڑی اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا اب یہ ملک آزاد ہے لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ ملک غلام ہے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں جن مجاہدوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ان کی فہرست تو اتنی طویل ہے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے صرف چند ہی نام لے سکتے ہیں جیسے مہاتما گاندھی جو تحریکِ آزادی کے سب سے بڑے مقبول رہنما ہے جواہر لال نہرو سبھاش چندر بوس سردار پٹیل مولانا ابو الکلام آزاد جنہوں نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے لیے بہت جد و جہد کی بھگت سنگھ راجندر پرساد بھیم راؤ امبیڈکر یہ اور اس طرح کے بہت سارے لیڈران نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اہم رول ادا کیا